हमारे राज्य में जो मौर्य लोग होते हैं वह ज़्यादातर कृषि कार्य करते हैं और उन्हीं पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं ज़्यादातर लोग खेती के माध्यम से ही अपना गुज़ारा करते हैं और लोग जेनरल का दुकान रखकर दाल वाल यह सब बाकि सामन भी बेचते हैं जो यादव लोग होते हैं यहाँ पर यादव लोग पशुपालन का कार्य करते हैं और घ घर पर जाकर दूध लेते हैं बहुत से लोग यहाँ डेयरी खोलते हैं और डेयरी से ही अपना गुज़ारा अच्छे से करते हैं यह लोग बिरहा के बहुत शौक़ीन होते हैं मूसहर जो कि गाँव गाँव जाकर पत्ते उत्ते बिनते हैं और उन पत्तों उत्तों से दोना पत्तल का कार्य बनाते हैं और उन्हें बेचकर अपना पालन पोषण करते हैं जो गुप्ता लोग होते हैं वह दुकान उकान रखकर अपना पालन पाषण करते हैं चौरसिया लोग ज़्यादातर यहाँ पर पान ही बेचते हैं विश्वकर्मा लोग यहाँ पर विश्वकर्मा लोग कार्य लकड़ी लोहा को बेचकर अच्छे से उसको काट उट के उसको नया आकार देते हैं और नए आकार देने के बाद उससे बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें बनाते हैं प्रजापति लोग जो होते हैं वह कुम्हार जिन्हें कुम्हार कहा जाता है वह माटी माटी से ही बहुत अच्छे अच्छे आकार अब दे देते हैं और उन बहुत अच्छी सी चीज़ें बनाते हैं